میں ایسے شخص کے لیے یہی مشورہ دوں گی کہ جو ڈرائنگ سیکھ رہا ہے وہ بہت اچھے سے ڈرائنگ سیکھے بہت دل لگا کر بہت دل لگا کر کرے کیونکہ ہمیں اس میں بہت اچھا لگتا ہے ڈرائنگ سیکھنے میں ہم کچھ بھی ڈرا کر سکتے ہیں آسانی سے بنا سکتے ہیں ہم کہیں جائیں تو آسانی سے ڈرا کر سکتے ہیں اور جیسے ہمیں آتی ہے تو اگر ہمیں کچھ بنوانا ہوتا ہے کسی سے کچھ ڈرا کروانا ہوتا ہے تو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں پڑتی اگر ہمیں خود ڈرائنگ آتی ہوگی تو ہم اس کو خود آرام سے بنا سکتے ہیں تو اس لیے میں یہی مشورہ دوں گی کہ جو بھی یا کچھ بھی جو لوگ ڈرائنگ سیکھ رہے ہیں یا جو لوگ ڈرائنگ کلاس لے رہے ہیں کہ وہ دل لگا کر بہت محنت سے ڈرائنگ سیکھیں جس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا ہم آسانی سے کچھ بھی بنا سکتے ہیں کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں ڈرا کر سکتے ہیں پینٹنگ بنا سکتے ہیں ہم آسانی سے ہر کام کر سکتے ہیں تو جو بھی یہ کر رہا ہے اپنی صلاحیت سے بہت اچھا بہت اچھے سے سیکھیں دل لگا کر سیکھے بہت بہتر سیکھے